कोंकणी भास म्हणल्यार आमच्या घरांत कोंकणी उलयता आवय कळ्ळ आवय बापूय घरचीं सगलीं लोक गोंयांत रावपाचें गोंयांत रावता म्हणजे घरांनी कोंकणी आसाच तर पयलींच्यान आमच्या घरांत उलवोप बी सगळें कोंकणीन शाळा मागीर मराठींत जाली पूण कोंकणी उलोवपाचो जो आशिल्लो म्हजो कोंकणी बरोबर म्हजो संबध जो आशिल्लो तो केन्नाच तुटूंक ना शाळेंत सुद्धा म्हणा थंयसर बाकीची फ्रेंड आशिल्ली मित्र मैत्रिणी तांचे कडेन कोंकणीन संवाद जातालो आनी त्या खातीर कोंकणी बरोबर नातें अशें तुटूंक ना फुडें मागीर कॉलेजींत गेलें तेन्ना इंग्लीश खूब वापरप जाली तर कोंकणीचे सगळे शब्द शेणले भाशेंत थोडे मराठी शब्द आयले पण जेन्ना हांव ह्या प्रोेफेशनांत आयलें जेन्ना हांव शिकपाक लागलें टीचर म्हण जॉयन जालें तेन्ना अशेंं कळ्ळें की कोंकणी जी हांव उलोयतां तातूंत मात्शें तरी इंप्रुवमेंट करपाक जाय बदल करून हाडपाक जाय तातूंत खुबशे शब्द जे वेगळे आयलात त्या प्रमाणे वाचन चालू केलें आनी हळू हळू प्रयत्न चालू आसा की कोंकणी भास परफेक्ट जावशी अशी